हैलो हाँ नमस्ते

अच्छा हाँ मैं बताती हूँ आपको अपने क्या ट्रीटमेंट करवाया था इसको या ब्लड की चेकिंग करवाई नहीं करवाई है ना तो एक बार आप ब्लड की चेकिंग करवा लीजिए या हो सकता है ब्लड में कुछ खराबी हो सकती है या तो एक बार उसकी जाँच करवा लीजिए अब और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी और क्योंकि ठंड का सीजन चल रहा है अभी और हो सकता है कि ठंड के कारण भी हमारे हाथ पैर में रूखापन आ जाता है तो सबसे अच्छी क्रीम होती है एलोवेरा की जो बोडी लोसन जो इस्किन के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है तो आप वह यूज़ करिए और जो पास में जो भी सरकारी हॉस्पिटल है जा कर आप ब्लड चेकिंग करवाइए पहले तो जो ब्लड चेकिंग कराओगे ना आप तो उसकी फोटो मुझे सेंड कर देना है ना और आप खाने में क्या क्या चीज़ लेते हो तेल का ज़्यादा खाते हो कम खाते हो

अभी तो आप एलोवेरा की जो भी प्रोडक्ट है उसको यूज करिए अगर उससे ठीक नहीं होता है तो फिर विटामिन के कैप्सूल आते हैं उसमें आपको एलोवेरा की जो क्रीम होती है ना उसके अंदर मिला के त्वचा पर हल्के हाथों से मालिश करनी है और आप जब सोते हो उस टाइम आपको गरम पानी से अपने हाथ को पैर को गरम पानी से धोना है और फिर उसके बाद में क्रीम लगानी है आपको तो अगर आप गरम पानी से हाथ पैर धोओगे ना तो और उसके बाद मे क्रीम लगाओगे ना तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दिखेगा आपको वह तो बहुत कम में आ जाती है नॉर्मल्ली वह हॉस्पिटल में मेडिकल पर मिल जाती है वह वह दस की भी आती है ओ जितना भी आपके ले कर आओगे जितने की दस रुपये से चालू होती है वह हाँ ठीक है ना ओके